हाँ मेने मेरे समुदाय से बाहर यात्रा की है और उस यात्रा के समय मैंने भेदभाव का भी देखा है कि लोग हमारे समुदाय में अलग तरह से रहते हैं वो कहीं यात्रा करते हैं तो उस में भेदभाव होता है कि ये अलग जाति का है ये हाई कास्ट का है तो उस में मेरे को ये पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है कि लोग ज़्यादातर भेदभाव करते हैं तो ये ग़लत है उन को सभी को एक ही तरह से रहना चाहिए